जोंनि गामियारिनि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोबायदि जिउ लोगो नागिरनायावथ' आथिखालाव जेबो जेंना थानायबायदिखौ नुवाखै आङो मानो होनोब्ला आथिखालाव जिउनि लोगो नागिरनायाव बांसिन गोदोनि रुजुनायाव बांसिन फ्रिसो जादों जायनि जाहोनाव आथिखालाव उन्दै समनिफ्रायनो बेबायदि मोजां मोनलायनाय एबा गोसोथोलायनाय बा गावसोर गावनि क्लास रुममेटजों लोगो हमलायनाय बेबायदिबो बांसिनसो नुनो मोननाय जादों ओंखायनो बेफोरबायदि जेंना आं जादों होननानै सानाखै गामियारि ओनसोलब्लाबो आथिखालाव बेबायदि जिउनि लोगो सायख'नाया आथिखालाव फ्रि बायदिसो होननानै आङो सानो बा टाउन सहराव थाहैनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलाव आबाद मावनो थाखाय गुवार बेबायदि फोथारबो गैला आरो बेबायदिनो आबाद मावनो जायगा गैयिनि जाहोनाव हा हुआ खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनि गोबां सुबुंफोरानो खामानि मोनि जायो आरो खामानि मोनिनि जाहोनावनो जोंनि माखासे सुबुंफोरा टाउन सहराव थानानै बायदिसिना खामानि मावहैनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो बा हाजिरा मावहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओमफाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव थाहैनानै गुबुन गुबुन समाव रां खामायनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनना जायो ओंखायनो आं सानो बेबायदि टाउन सहराव थाहैनाय लुबैनायनि गुबै जाहोनानो जादों जों खामानि मोननाय आरो जोंनि ओनसोलाव जेबो खामानि होनो हाला बे खामानि होनो हायिनि थाखायनो जानोहागौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन टाउन सहराव थांनानै माखासे खामानिफोर नागिरहैयो आरो जाय खामानिखौ मावब्ला गावनि न'खरा सुंथाजायो बेबायदिखौ साननानैनो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बा लाइमोनफोरा बेबायदिनो खामानि मोनजायि जानानै टाउन सहराव थाहैनानै गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों